गुड फ्रायडे जों खृष्टियान फ्रा गुड फ्रायडे खौ फालियो बेखौ मानो फालियो होनब्ला बुहुमावहाय बुंदों आरोखि जोंनि बे खृष्टियान धोरोमावहाय होननाय जायोदि बुहुमावहाय गोबांफोर फाफआ जानायखाय मानसिफ्रा गावजों गाव थगायज्लायनाय एना एनि दानथारलायनाय सुथारलायनाय आरो नायज्लायनो हायि बिदिफोरखौ आरो सिखाव खावनाय दाखायति खालामनाय बिदि गोबां जायो गोबां बुहुमाव फाफआ गोबां जानायखायनो इसोरा गावनि फिसाज्लाखौ बियो बुहुमाव थिनहरदों बेफोर थिनहरनायनि जाहोनानो जाहाथे गोदोनि दिनावहाय दाउ अमाफोरखौहाय बुलि बावनानैहाय गावबागावनि फाफखौहाय इसोरनावहाय खेमा बियोमोन होननानै जों मोनथियो नाथाय आथिखालावहाय बै माबा समफोरावहाय बुहुमनि फाबा गोबां जानायखाय आरो बारासो बारा जानायखाय बेफोरबादि बुलि होनाया माबालामोनखि आरो ना माने मिलायहैलामोन बिदि बादि होननानै जोङो मोनथिनो हायो बिनिखायनो बेखौहाय मानसिनि फाफखौ सुस्रांनो थाखाय इसोरा गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ संसाराव ओरैनो हरदों आरो बेखौ जाया फोथायगोन बेयो गोथांखौ मोननो हागोन होननानै जोङो मोनथिगौ आरो बिखौहाय बियो बियो बुहुमाव फैनानै बियो गोबांथार मिरेकल्स हाबाफोर मावदों बियो खानाखौबो नुहोदों थाबायनो रोङिखौबो थाबायहोदों आरो गोबां बेबादिनो बियो थैनायखौबो फोथांफिनदों आरो बिदिनो गोबां हाबाफोर मावदों बियो आरो मानसिफोरा थेवबो बिखौ नुनानैहाय खायसेया फोथायाखै आरो खायसेया फोथायदों आरो खायसेया फोथायाखै बिदिनो बुहुमाव फाफफोरा गोबां जानायखायनो इसोरा बेखौ बुहुमाव थिनहरदों आरो बियो जों मानसिफोरनि थाखाय बियो क्रुसाव थैदों आरो क्रुसाव थैनानैहाय बियो गावनि जिउखौ बुलि होदों आरो बियो सानथामनि उनावहाय बियो जेरै बुंखानायबायदि बियो गावनि बार'जोन सेलाफोरखौ बियो बुंदोंमोनदि बियो सानथामनि उनाव सिखारफिनगोन होननानैहाय बियो थिग बेबादिनो बियो सान सान्थाम आरो हर हरथाम बियो हाखर सिङाव थानानैहाय बियो सिखारफिनदों आरो सिखारफिननानै जेब्ला बेखौहाय बिनि माबा सेलाफोरा जेब्ला बेखौहाय नायहैदोंमोन अब्ला बेनि हाखरनि जि अन्थाइ बेखौ फबनानै दोननाय बेयो खुलामोन आरो बेयो खुलाखायनो मा होनोमोनलाय बेवहाय थांनानैहाय जायफ्रा नायहैदोंमोन बिसोरो सोमोनांदोंमोन मानोना जिसुनि सियाल' बेवहाय दङ'मोन आरो खायसेया फोथायिखायनो बिसोरो खारबोफिननानै बिनि सेलाफोरनो खिन्थाफैदोंमोन आरो बिनि सेलाफोरा बेवहाय खारलांनानै नायहैदों बेवहाय जि खोन्थाहैनायनि सिगां बेजोंहाय आरफ फोरा नुजानानै होनदों बियो सिगां जेरैबायदि होनदोंमोन बियो बेबादिनो बुंनानै सिखारफिनबाय होननानैहाय आरो बिसोर गिदोंमोन आरो गिनानैहाय बिसोरो दरजा गासिखौबो मारिनानै बिसोरो थादोंमोन प्रार्थना खालामदोंमोन बे समावनो बिसोरजोंहाय जिसुआ दरजाफोर मारिथेनायब्लाबो फैनानै बिसोरखौ होनदों नाय नोंसोरो आंनि मोदोमखौ आंनि मोदोमा जेबो जायाखै होननानै गाजोलफोर सुनाय मानाय बेफोरनि दाग दङ'मोन नाथाय बियो जेरैबायदि बुंदों बियो बेबादिनो सिखारफिनदों थिग बेबादिनो बिखौहाय जोङो गुबै सिलेब्रेसन हिसाबैहाय फोरबुआदि जि जोंनि थाखाय मानसिफोरनि सुबुं माहारिनि फाफखौ बानस'नो थाखाय जि बियो बुहुमाव फैबाय बिनि थाखाय बियो जोङो बिखौहाय हामबाय होननानै हामबाय होननाय साननैहाय जोङो गुड फ्रायडे खौ फालिनाय जायो आरो गुड फ्रायडे या दुखुनिबो सम आरो रंजाथावनिबो सम आरोखिना मानो होनोब्ला फोरबु जिसु खृष्ट आ जोंनि जों सुबुं माहारिनि बासायनो थाखाय बानस'नो थाखाय बियो गावनि जिउखौ बुलि होबोबाय आरो इसोराबो गावनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्लाखौ बुहुमाव ओरैनो हरबाय जों सुबुं माहारिखौ अननानै आरो बेयो दुखुनि बाथ्रा आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जों सुबुं माहारिया ओरैबादि फाफजों गेलेनानै दङ'मोन बेखौ बेयो जोंखौहाय बासायबोबाय बेनिफ्राय जोंखौहाय रैखा खालामबाय जाहाथे बेनो जोंनि थाखायहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरोखि